जय झूले मां भरत हिंदुजा अॼु पशु पालन में कहिड़ा कहिड़ा साइड बिजनक बिज़नेस कंदा आहिनि माण्हू मां तव्हांखे उहो ॿुधाइ रहियो आहियां जीअं मास जो बिज़नेस आहे अंडनि जो बिज़नेस आहे ख़ीरु जो बिज़नेस आहे ऊन जो बिज़नेस आहे इनजे अलावा बि आहिनि जीअं अगरि तव्हां घोरो पालो था त घोरा गाॾी ते जीअं टांगे वारा जीअं हूंदा आहिनि बीचिस ते माण्हुनि खे घुमाइ रहिया हूंदा आहिनि उन्हनि में बि उन्हनि खे साइड बिज़नेस जाम कमाइ वठंदा आहिनि इनजे अलावा जीअं तव्हां गांवनि में वञो त उन्हनि वटि गजनि जाम माण्हुनि वटि जाम किसाननि वटि गाॾियूं न हूंदियूं आहिनि ट्रेक्टर न हूंदा आहिनि त बेलगाॾी यूस कंदा आहिनि बेलगाॾी ते सामानु ढोए करे कमु कंदा आहिनि ऐं जाम बिज़नेस आहिनि अहिड़ा जेका ॿिया बि अगरि पशु पालन कनि था माण्हू त उहो करे कमाइ सघनि था जय झूले